जोंनि गामिनि इसे जानगाराव गंसे थंखि इरिगेसन दङ आरो बे इरिगेसननि दैआनो जोंनि गामिसिम सफैयो नाथाय जोङो बे इरिगेसननि दैखौ जोंनि आबादनि थाखाय जोङो नांनायबायदि मोना माबोरै होनोबा बिथांमोना इरिगेसन बानायनानै दोनसे दोननायावबो जोंनि गामियारि आबादारिफोरनि थाखाय नांगौ समाव दैखौ हरा आरो जिथियानिखि फोथाराव अखानि दैया फैनानै जमा जायो एबा जोङो मावनो हानाय जायो होनब्लासो जोंनि गामियारिफोरनो दैखो जगायनानै एबा दैथायहरो बेनिखायनो जोङो इरिगेसन थाब्लाबो बेवहाय जोङो जोंनि नांनायबादि आबादफोरखौ जों मावनो हाया मानो होनोब्ला बिथांमोना जोंनो दै नांगौ जानाय समाव बिथांमोना हरा आरो जोंनि बे थासारिया मोजां नङा मानो होनोबा जोङो इरिगेसन एबा दैनि सुबिदा थानानैबो जोङो दैखौ नांनाय समाव आबाद खालामनो मोना बेनिखायनो जोंनि आबादफोरा नांगौ बायदि मोजां जाया आरो लोगोसेनो जोङो जोंनि बे गोनांथि दैफोरखौ सम सम जेरैबायदि मोननांगौ बिथांमोना बेफोरबायदि जोंनो लुबैनाय बायदि दैनि सुबिदाफोरखौ होआ बेखायनो जोङो आबाद मावनायाव जोंनि जगायनायनि इरिगेसननि दैनि सुबिदाया मोजां नङा बेखायनो आङो जोंनि बे सोरखारखौबो खावलायो बिथांमोना जेन जोंनि आबादारिफोरनो नांगौबायदिहाय दैखौ हरो आरो जोंनो बे आबादजोंनो मावनानै दांनानै जोङो न'खर सामलायो बेखायनो बिथांमोना जोंनो अरायसम बोसोरफ्रोमबो दैनि सुबिदाखौ होबाय थायो मानो होनोबा जोंहा माइ आबाद मावनायनि अनगायै जोङो जेरैबायदि आबाद मावनांगौ बेफोरबायदि आबादखौ मावनो हाया बेनिखायनो जोङो गासैबो माइनि आबादखौनो बांसिनानो मावो आरो मेसें बोथोरावबो जोङो सरासनस्रा आलु कबि बायदिसिना मैगं थाइगं मावो बे मावनायावबो बिथांमोना जोंनो मेसेंआवथ' दैखौनो हरा बेखायनो जोङो मेसेंनि आबादखौ जोङो मावनो हाया जानानै जोंनि न'खरनि अलख'दा बारा बारा आंखालाव गोलैयो बेखायनो जोंनि जे दै गामियाव दै जगायनाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ जोङो मोजाङै मोनोबा जोंनि न'खरफोरा मोजां थासारियाव फैगोन आरो जोंनि बे आबादफोरखौ जोङो दैखांनानै गोबां मुलाम्फा जागोन बेजों लोगोसेनो जोङो न'खरखौ मोजाङै बेंनो हागोन